हमरा पड़ोसी छै बगलमे तऽ पड़ोसी बगलमे छै तऽ ओकरे हम सिखलिए तऽ वएह हमरापर पौधा लगबैके हमरा बड़ सौख पर पौधा लगबैके बड़ सौख जे हमहूँ लगाबहुँ तब ओ जे हमपर पौधा बेचैवला आबै रहै ओकरासे लै लेलिए लैके आओर अपना बगलमे बाड़ी रहै ओ पौधा लगेलिए सबचीजके तऽ लगेलिए तऽ फूल लगेलिए दुइ चारि पाँच रङ्गके तब पौ पौधा लगेलिए फूल चाइ चारि पाँच रङ्गके तऽ गेन्दा लगेलिए अड़हुल लगेलिए आओर बेली लगेलिए चमेली लगेलिए आओर जूही लगेलिए फूल लगेलिए बहुत सुन्दर अपना घरे बाड़ीमे तऽ लोक जब लगेलकै तऽ हमरो सिखेलकै हमहूँ सिखि गेलिए हमरा पौधा लगबैके बहुत सौख तऽ हम कहलिए हमहूँ दै छिए गाछ बुनि तऽ हमरा देलकै आनलिए अएलै बेचै ले तऽ हम लेलिए पौधा फूलवला तऽ हम लगै देलिए पाँच छओ रङ्गके फूल तऽ गेन्द लगेलिए गेन्दा तब गुलाब लगेलिए अड़हुल लगेलिए सब ओ लगै देलिए जूहीके लगेलिए बेली लगेलिए चमेली लगेलिए फूल खूब बढ़िआँ नियर कनैलाके लगेलिए तब लगै सोगैके ओकरा पानी पटवन करै छिए तीन गो तुलसीके गाछ लगेलिए पौधा ओहिमे रोज पूजा करै छिए जल देलिए ओहिमे बड़ा सौख हमरा जे हमरा ईसब चीज लगबै खातिर ले भगवान बुद्धि तोँ देलै जे हमरा लोकसे सिखलहुँ तऽ हम लगेलहुँ आब ओहि सबचीजके हमहूँ पूजा कै रहलिए हँ तोड़ि तोड़िके फूलसे हमरा बड़ अच्छा लागलै ओ फूल सब फूल के दमक भी बढ़िआँ छै हम सब रङ्गके फूल लगै देलिए सब पौधा तब आब अच्छे लगै छै